बच्चों का आहार माँ का दूध होता है माँ का दूध पिएंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे दे सकते हैं थोड़ा बहुत दाल का पानी दे सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए एक साल बच्चों के लिए माँ का दूध ही आहार होता है और कुछ नहीं बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने अपने माँ का ही दूध पिलाना चाहिए और बाहर का खाना नहीं देना चाहिए बाहर का खाना उन्हें नुकसान करता है एक साल बच्चों के लिए बस माँ का ही दूध अच्छा होता है उनका मालिस करो समय से नहलाओ उनके आँख में साबुन ना जाए नाक में पानी ना जाए और मुँह में गंदा पानी ना जाए बच्चे खेलते हैं तो उनका हाथ धुला दें बल्कि ना ताकि नाखून का गंदा उनके मुँह में ना जाए बच्चों को स्वस्थ रखें अच्छा सा कपड़ा पहनाएं साफ साफ कपड़ा पहनाएं बच्चे मिट्टी ना खाएं बच्चे को मिट्टी में ज़्यादा खेलने तो दें लेकिन मां मिट्टी ना खाएं बच्चों के लिए माँ का दूध अच्छा होता है स्वस्थ होता है बच्चों को स्वस्थ बनाता है बच्चों को माँ का ही दूध चाहिए हमारे हिसाब से बच्चों को एक साल से तीन साल तक के माँ का दूध ही पिलाना चाहिए